हैलो हाँ सर स्वैगी से बोल रहे हो हाँ जी सर मैं राजेश बोल रहा हूँ सर मुझे आपके रेस्तराँ से सर कुछ ऑर्डर करना है जी सर मुझे आपके सीधे जो ऐप हैं उससे ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो सर मुझे ये बताइए आप कि आपकी जो रेस्तराँ है उसमें कुछ नया क्या बना है आज आज के लिए कुछ विशेष क्या बनाया है आपने क्या मिल सकता है आपके वहाँ पे हाँ तो सर मुझे क्या है कि कुछ नया खाना है बिल्कुल आज कुछ हटके खाना है तो इसलिए आपके जो रेस्तराँ है उसमें क्या क्या बना है अलग से और जो वहाँ का जो प्रसिद्ध है जो अनुसंशासित है जो बहुत ही अच्छा बनता है टैस्टी बनता है वो क्या चीज़ है सर हाँ सर तो मुझे ऐसा ही खाना है मुझे कुछ अलग हटके खाना है आज हाँ तो सर आप मुझे वो बता दीजिए मुझे ऑर्डर करना है मैं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मंगवाऊँगा जी ओके ठीक है सर धन्यवाद